پانچ ایسی تاریخ جو مجھے یاد ہے سب سے پہلے تو چھبیس مئی دو ہزار چودہ جس دن مودی جی انڈیا کے وزیر اعظم بنے دوسری تاریخ آٹھ نومبر دو ہزار سولہ جس دن انڈیا کی گورنمنٹ کے ذریعے پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند کیے گئے تیسری تاریخ دو جون دو ہزار تیئیس یہ اس سال کی تاریخ ہے جس دن اڑیسہ میں ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا جس نے پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا چوتھی تاریخ چوبیس مارچ دو ہزار بیس جس دن پورے انڈیا میں لاک ڈاؤن لگا کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پانچویں یاریخ اکیس جون دو ہزار تیئیس جس دن نیشنل یوگا ڈے منایا گیا